हमारे जयपुर ज़िले में मनाए जाने वाले कई त्योहार हैं जैसी होली दिवाली संक्रान्ति रक्षा बंधन नवरात्रि आदि हम इसे खूब अच्छे से मनाते हैं जैसे होली पर हम आपस में एक दूसरे पर रंग लगाते हैं बच्चे लोग पिचकारी से खेलते हैं और और कई पकवान बनाते हैं जैसे संक्रान्ति में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बच्चे से बूढ़े पतंग उड़ाते हैं और घर पे खाने नीचे खाने में जैसे कई प्रकार की जैसे सब्जियां बनती है जैसे हम सब्जियां बनाते हैं पूड़ी बनाते हैं और तिल के लड्डू बनाते हैं पकोड़े बनाते हैं और हम आपस में मिलजुल उसे खाते हैं और वहीं उसी दिन रात को हम लोग हम जैसे पत वह लाइट वाली पतंग उड़ाते हैं और दिवाली पर हम पक वो पटाखे फोड़ते हैं और दीवाली जैसे हम माना जाता है कि दीवाली पर ऐसे राम जी हैं वह रावण को मार के अनेकी धर्म अधर्म पर धर्म की विजय करके वापस अयोध्या आये थे ऐसे होली भी हम आपस में रंग लगा के मनाते हैं और नवरात्र पे हम नौ रा नौ दिन हम हम अपना सब कुल देवियों की पूजा करते हैं और एक वहीं एक नवरात्रि पर गरबा भी खेला जाता है ऐसे हम कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं हमारे जयपुर ज़िले में